घूमने की जगह मुझे सबसे अच्छा वृंदावन लगा है जो कि मुझे वहाँ बार बार जाने की इच्छा होती है और वहाँ बहुत सुंदर बिहारी जी के दर्शन किए वो मुझे सबसे अच्छे लगे हैं और वृंदावन में हर एक चीज में ऐसा भाव आता है वाकई में बिहारी जी सभी जगह विराजमान है वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वृंदावन में और राधे राधे की वाणी से तो बहुत ही अच्छा लगा है दुनिया की सबसे सुकून वाली जगह है तो वृंदावन बिहारी की जगह है और मथुरा वृंदावन जो ना जाएँ वो जरूर जाएँ एक बार भविष्य में जरूर जाएँ वृंदावन में जो है वो कहीं नहीं है वो बहुत सुंदर लगा है राधे रानी की कृपा होती है तो सब वृंदावन बिहारी के दर्शन पाए हैं वरना सारे जीवन सोचते रह जाते आदमी लेकिन वृंदावन बिहारी जी के यहाँ नहीं जा पाते हैं